हाँ जी बोलिए हाँ हाँ दुकान पर है शुगर का बीमारी है तो शुगर में जैसे कि आप चीनी कम खाइए परहेज़ से रहिए चीनी वग़ैरह नहीं खाना है बल्कि मेरी दुकान में शुगर फ़्री दवा भी है जो चाय वग़ैरह में डाल कर पी सकते हैं आता है वह सब शुगर में जैसे कि चीनी नहीं खाना है शुगर में जो शुगर में जो भी वर्जित किया गया है वो नहीं खाना है तो शुगर फ़्री के लिए दवा आती है वह चाहिए करना है चीनी के बदले में शुगर फ़्री आता है जो चाय में डाल कर आप पी सकते हैं हाँ और शुगर की बीमारी में परहेज़ करना पड़ता है ना जो डाॅक्टर बताए होंगे शुगर की बीमारी में चीनी नहीं खाना है कुछ ऐसे सामान हैं जो नहीं खाना है

आइए दुकान पर दवा आपको मिल जाएगी दवा ले लीजिएगा वही दो ढाई सौ के करीब में हो जाएगा आइए ना दुकान पर तो वही दस दिन की ख़ुराक मिलेगी वैसे जितने दिन का लेना चाहते हो उस हिसाब से बढ़ जाएगा

हाँ हर बीमारी की दवा मिलती है हाँ हाँ सबकी दवा मिलती है किलिनिक है

ठीक है आइए मिल जाएगी दवा आपको

आइए ना शुगर की दवा आपको मिल जाएगी आ जाइए आठ बजे दुकान खुलती है आइए किसी भी टाइम आइए मिल जाएगी